हम पुरस्कृत कपड़ाके बारेमे कही तऽ मिथिला पेन्टिंग बनेने छी ओहो गमछा पर गमछा पर जाहिमे खटिया चरखा काटै गाँधीजी जे चरखा काटै छथिन तऽ ओ चरखा कम्मे काटै छथिन धागाके से बला कपड़ा बनेने छी ओहिमे हमरा बहुत कठिन परेशानी भऽ गेल छै एकदम शान्त गर्मीमे मे बहुत शान्ति से स्थिर से कलरके पेन्टिंग कयने छलहुॅं